हमरासबके एहिठाम जजुआर गाम छै बहुत भारी बस्ती छै आइ प्रोग्राम हमसब नाना प्रकार प्रकारके प्रोग्राम लबै छी हमसब प्रोग्राममे भेल जे हमसब आइ हिन्दिओ प्रोग्राम लेली संस्कृतिओ प्रोग्राम लेली एहि प्रोग्रामसँ हमरसबके बहुत उत्साह मिलल शान्ति संस्कृतिओ कार्यक्रम गाम हमर मैथिलके ठट्ठ अइ साँस्कृतिक प्रोग्राम हमरासबके बहुत विशेष अच्छा लगैए आओर साथ साथ समाजो हमरासबके बहुत खुश रहैए प्रोग्रामसँ साँस्कृतिक प्रोग्रामसँ आओर किछु